पयलीं हांव शिंवतालें विणू विणतालें बीन पूण कितें जाता कपडे खूब येवंक लागले शिंवपाक टायम मागीर मेळना जालो म्हणोन शिंवपाचेय थंय उल्लें ना शिव विणटले जाल्यार मातसो टायम चड जाय पडटा न्ही आनी कपडे शिंवता म्हटल्यार ते दोनी हेका बॅलंस जायना म्हणोन मागीर शिंवपाचें हें थंयच साणली विणटा विणपाची विणपाक मागीर टायमूच मेळना म्हणटकीत विणपाचें हें म्हाजी थंयच उरली कपडे शिंवता शिंवता फुडें पावलें विणून अशें तोरण तुवाले अशें विणून म्हाका अशें विकपाचे अशें बिजनेस करपाक जाय आशिल्लो म्हटल्यार हे कपडे शिंवपाचे हितून म्हाजे तें विणपाचें एक सपनत उरलें